मुंहिंजो नालो लक्ष्मी विधानी आहे ऐं मुंहिंजी नौकिरी नई दिल्ली में लॻी वई आहे मां हिन नई नौकिरी खे जॉइन करणु वञां थी जंहिंजे लाइ मूंखे स गैस सलेंडर जी डिलीवरी जो पतो अपडेट करिणो आहे छो त मूंखे सिलेंडर जी ज़रूरत पवंदी ऐं सिलेंडर ते मुंहिंजो पुराणो पतो पियो आहे इन करे मूंखे पंहिंजो सिलेंडर डिलीवरी जो पतो अपडेट कराइणो आहे मुंहिंजो नओं पतो टू ॿ ऐट ऐट गांधी नगर न्यू दिल्ली आहे ऐं मुंहिंजी कंज़्यूमर आई डी या खपतकार आई डी आहे बी जे डब्लू ॿ ज़ीरो ज़ीरो चारि पंज छह टे अठ हिकु महिरबानी करे मुंहिंजो नओं पतो अपडेट करण जी ऐं मुंहिंजो गैस डिलीवरी सिलेंडर डिल डिलीवरी कंज़्यूमर आई डी हिन हिन पते ते करण जो इस्तेमालु कयो छो त मां दिल्ली अची वियो आहियां ऐं मूंखे सिलेंडर खपे हिन करे मूंखे थोरो जल्दबाज़ी आहे तव्हां सां गुज़ारिश आहे त हिन जी प्रोसेसिंग तुरंत शुरू कई वञे मूंखे ॾाढी दिक़त थी रही आहे इन करे मां तव्हां सां गुज़ारिश करे रहियो आहियां करे रही आहियां की तव्हां जेतिरी जल्दी थी सघे हिन प्रोसेस खे कंपलीट करण जी कोशिशि कयो